मां थाणा ज़िले जे उल्हासनगर शहर मां मयूर होटल ते ॻाल्हाए रही आहियां मूंखे पालक पनीर चारि नान चारि रोटियूं वेज बिर्यानी ऐं बूंदी राइतो खपे ऐं तव्हां मुंहिंजे हिन एड्रेस ते मोकिलियो जेको मां तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां बैरेक नम्बर टे सौ चोॾहां रूम नम्बर उणिवीह प्रकाश माखीजा ऑफ़िस जे पोयां सोनारा गली सीरू चौक उल्हासनगर ॿ